आं नखरखौ सालायो आंनो हौवा आंनो हिनजाव आंहा बिखुमजो बिमाबो दङ आरो गथ' सानै दं गथ'आ हौवासा सासे आरो हिनजावसा सासे आं बे नख'रखो माबोरै सालायलांगोन आंनि जिउवाव खस्थ'बो दङ फुरतिबो दङ गथ' सानैखौ फोरोंलांनो फेदेरलांनो थाखाय आंहा गोबां खामानि दङ जेनेबा आङो मैगं थायगं गायो मैगं थायगं फानो बोथोरनि दिनाव बोथोर मैगं दिहुननांगौ दैलां बोथोराव दैज्लांनि मेसें बोथोराव मेसेंनि मैगं बेखौ आङो खेति खालामनानै मैगं थायगं फोनानै आङो फाननानै थायसे थायनै रां बुथुमो बेखौ आङो गथ'फोरनो जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय आङो बाहायो आरो गाननाया जोमनायाव आरो दैलां बोथोराव माइ गायो एखन्बा समाव हाजिराबो गायनाय जायो ओमफ्राय आंहाथ' नवाव हाबो एसे दङ ओमफ्राय बेखौ आङो आदि होयो बेजोंनो आङो बोसोरसेनि ओंखाम जानायाव माबायो आरो थोयो आरो माइया ओमफ्राय बेनि थाखाय आंहा जानाय लोंनायाव बारा खस्थ' गैया ओमफ्राय नैबे फिसाफोर फरायनायनि फारसे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि थाखाय एसेहा बायनाय फाननायखौ खालामनांगौ जायो आरो ओमफ्राय दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौ लानाय जायो नखरनि जिउ खुंनायनि थाखाय ओमफ्राय बिनि थाखाय आङो गथ' सानैनि थाखायनो खस्थ' खालामनाय जायो मानो होनोबा गथ'फोरखौ फेदेरलांनो फोरोंलांनो थाखाय आरो जाहाथे आंनि गथ'आ इउनाव मोजां जायो जाहाथे जों बायदि दाजाथों होननानै आङो गोसोखौ गुदुं मोननानै आङो फिसाफोरखौ एकदम गोसो होनानै माने आङो फोरोङो आरो जाहाथे खस्थ' दा मोनथों आंनि फिसाया होननानै